दा आंनि केमेरानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा जोङो केमेरा ओंखारबाय गोदोनिफ्रायनो दङ केमेराया आरो केमेराजों जों फट' खेबो सावगारि खेबनाय जायो आजिखालिथ' दाना मबाइल फन मबाइल एन्ड्रइड मबाइल सेलफनफ्रावनो मानि केमेरा थाजोबसै आरो बिनि थाखायनो जोङो दा केमेराफोरखौ गोरलैयैनो बायनांला सेलफन बायब्लानो मोनफायो आरो दा जोङो केमेराखौ मानो नांगौ होनोब्ला बहाबा थाङोब्ला बेरायनो बहाबा टुरिजोम एबा ओरैनो बेरायहैनायाव माबा मोनसे सावगारिफोरखौ नुयोब्ला बेखौ आं बेवहाय फैदों होननायनि सिन बायदियै जोङो केपसार खालामनानै लाबोनाय जायो दा बेनो मानि केमेराया ओरैहाय गाव गावनि बहा थांदों बहा फैदों बेफोरखौ मेमराय्स खालाम फिननाय बायदि गोसोआव फैहोयो आरोखि आरो सावगारि मोजां नुयोब्ला नों माबा मोनसे लाबोगौमोन आं होननानै आफसुसु थायो नालाय बे आफसुस थानाय बायदि जाहाथे जाया बेखायनो केमेराया मानि दा सेलफननाव ओंखारनानै जोंनो उम सावगारिफोरखौ खेबनानै लानो गोरलै जाबाय आरो दा दा जोङो बुंनो थाङोब्ला केमेराया जोङो थांबाय बहाबा सावगारिल' नायनानै फैबाय दा केमेरायानो सावगारि नायनानै उनावहाय माबायदिमोन बेफोरखौ जों गुबुननो फोरमायनो हाया जायो आरो केमेरा गैयाब्ला दा जोंना फनाव केमेरायाव जोङो खेबनानै लाबोबाय एबा गाव गावबो सेलफि लाबोबाय सेलफि लानानै एबा सिनारिफोरखौबो खेबबाय बेफोराव मानि जोङो नै उमुगनि जायगाया नैबेबायदि बेराद समायना रमायना होननानै जों सावगारि केमेराजों खेबनाय सावगारिखौ गुबुननो फोमायनो गोरलै जायो आरो खिथानो गोरलै जायो आरो उमुगआव साबसिनमोन बेरायनो बेबायदि केमेरा फोर होनोब्ला केमेराखौ बोरै सावगारि खेबो होनोब्ला बिदिनो सेलफननाव केमेरायाव थांदो आरो मोनसे थास दंखायो थास दांनांगौ बे थासाव दांब्लानो केपसार जायो आरो केमेराया दा बिदिनो जोङो अबावबा थांब्ला बिदिनो सेलफननावनो थाखाबायनालाय जोङो बिदिनो खेबनानै मोजां सावगारिफोरखौ खेबनानै लाबोनो हायो दा बिदिनो गाव गावखौबो सेलफि खेबनो हाबाय एबा जायगानि मिथिंगाफोरखौबो मोजाङै खेबनो हाबाय थिग बिदिनो मोजां जायो आरो खेब्ला आरो नोंनि मानसिफोरनो न'खरनि मानसिफ्रा जुदि थांजोबाखैब्ला मानि न'खरनि मानसिफोरनो बेवहायनो देखायनो हायो आरो केमेरा बे सावगारि देखायब्ला थांनाय बायदि मोनो बयबो मोजां मोनो नायनानै थिग बेनोसै आरो दा बे बेसेबांनोसै